हाँ नमस्ते सर हाँ सर मुझे हाँ सर मैं कल आके गई थी आप थे नहीं शायद बाहर गए हुए थे तो मुझे अपने पापा के लिए बात करनी थी सर उनका मुझे आइ ऑपरेशन करवाना है तो कब तक आऊँ

सर आगे उनका एक बार लेंस लेंस डलवा रखा है सर हमने एक आंख का लेंस डलवाया था तो वो तो आंख ठीक है वो दूसरी आंख उनको परेशान करने लग गयी है वापस पर उनको दिखने में देखने में देखने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है और आँखों एक आंख में पानी भी आ रहा है ओके सर पैंतालिस साल तक की उम्र है और उनको अभी शुगर भी है सर अब बताइए क्या प्रीकोशन रखना पड़ेगा अगर मैं ओपरेशन करवाऊं तो ठीक है

अच्छा नहीं नहीं सर हमारे मेरे पापा की सरकारी नौकरी है तो चिरंजीवी तो है नहीं उनके आज जैसे है उनसे उनका है आज जैसे तेसे मैं वही कह रही कहने वाले थे आपको की आज जैसे हो जायेगा ना सर काम और सर आप अच्छा ठीक है सर और मैं कह रही थी अगर सर मेरा ना

और सर खर्चा कितना बैठ जायेगा सर आपके हिसाब से कितना मिनिमम बनेगा सर अच्छा दवाइयाँ वगैरह सब उसी से मिलेंगी सर जी हाँ सर वो तो है और सर कुछ पहले की पहले की जांच करवाई हुई है सर उनकी आँखों की वो रिपोर्ट भी है मेरे पास तो वो भी सर लेके आऊँ मैं साथ में हाँ हाँ ठीक है सर हाँ तो सर मैं कितने सोमवार को सर कितने बजे तक आऊँ मैं क्या टाइमिंग टाइम क्या रहेगा सर कितने बजे तक लेकर आऊं मैं अच्छा ठीक है सर ठीक है सर तो मैं मंडे को लेकर आती हूँ अपने पापा पापा को ठीक है सर धन्यवाद हाँ